ہیلو جی بولیے جی بولیے جی میں بات کر رہے ہیں بتائیے سر

جی سر سر مجھے مال روڈ پر اویلیبل ہے جی جی سر سر ڈیٹ کنفرم کرا دیں گے آپ جی جی ٹھیک ہے دس لوگ ہے سر پانچ ہزار پانچ سر پانچ ہزار روپیے پر ڈے لگے گا آپ کا جی جی نہیں سر اُس کے چارج الگ ہیں سر لنچ ڈنر بریک فاسٹ اُس کے ٹوٹل پچیس سو روپے لگیں گے آپ کے ٹوٹل پر ڈے سات سات ہزار پانچ سو روپے جی سر ایک روم میں ہمارے یہاں دو لوگوں سے زیادہ نہیں رُک سکتے تو آپ کو پانچ روم بک کرنے ہوں گے ایک روم میں ڈبل بیں ہوگا ایک اُس میں دو لوگ لیٹیں گے آرام سے جی باقی اے سی وغیرہ ہر چیز کی فیسلیٹی ہے فریج وغیرہ سب چیزیں روم میں اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے ہاں سر سر ساڑھے سات ہزار روپے ہم نے بولے ہیں آ آپ جو ہے آپ جو ہے آپ کے پانچ روم ہیں جو تو آپ جو ہے ساڑھے چھ ہزار روپے پر ڈے دیجیے گا ود لنچ ڈنر انکلوڈنگ ٹھیک ہے جی ساڑھے چھ ہزار روپے کر دیجیے گا اب جی چوبیس گھنٹے اسٹے سر سویمنگ پول ہے ہمارے ہوٹل میں گرمی کا موسم ہے تو اِس میں سویمنگ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا اور باقی اگر آپ کو کہیں باہر جانا ہے اُس کے لیے کار کار ہائر کرنی پڑے گی آپ کو ہوٹل کی الگ سے وہ ایک ہزار روپے پر ڈے کی ہے جی جی تو سر میں بکنگ کر رہا ہوں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں بکنگ کر رہا ہوں آپ کی جی ٹھیک ہے آپ جی سر ہاں آپ کو آپ کو فون پے کر دیجیے گا مجھے آپ پیمنٹ ایڈوانس کر دیجیے گا اب جی جی ڈیٹ آپ کنفرم کرا دیجے میں رجسٹر میں نوٹ کر لیتا ہوں رجسٹر میں میں رجسٹر میں نوٹ کر لیتا ہوں آپ مجھے ڈیٹ کنفرم کرا دیجیے جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر اوکے شُکریہ